रांदचे कुडीत काॅकरोच म्हळ्यार जल्ले किंवां मूस मूय हेर किडें हें येवप साहजीकच पूण तें येवपाक नजो तेजा पासून आमकां कसलोय एक आरोग्याक आमचे भलायकेक कसलोय त्रास जावं नजो म्हण आमी जतनाय घेवप स् खूब गरजेचें आनी ह्या ह्या जल्ल्यां पासून किंवां ह्या जंतू पासून खूबशे रोग जावपाक शकतात खूब दुयेंसा जावपाक शकतात सो हो आमी धोको जो आसा हेंचे पासून तो आमी टाळूं शकता हें करतना सगळ्यांच्या पयली आमकां गरज आसा आमचें जें रांदची कूड आसा ती आमी निवळ दवरपाक जाय आनीक जेवलें उपरांत रोखडींच जीं आयदनां आसात तीं धुवपाक जाय कित्याक जर आयदनां निवळ आसलीं ना जाल्यार रोखडेच थंय जल्ले येवपाचे हें साहजीकच हे जल्लें किंवां हे जें जंतू आसा ते चड अशी आमच्या आयदनाची पोंदाक आसतात किंवां आमचें जे ओटो आसा आमची शेगडी आसा स्टोव आसा तेज्या पोंदाक रावतात किंवां ज्या जाग्याचेर तेंका मात्शें खंय आयदनाची गर्दी दिसता तेच्या पोंदाक वचून रावतात हेचे खातीर आमचेकडेन पेस्ट कंट्रोल आसा मण् आमी खंचेय इन्सेक्टीसायड वापरूंक शकतात पूण सगळ्याकून बरो उपाय आसा आमी नेचरल पद्दतीन ते ना करूंक शकतात सोपी एक पद्दत आसा जो चाॅक मेळटा तो इन्सेक्टीसायड चाॅक आसा तो एक आमी मारून दवरपाक शकतात पूण बेश्ट उपाय म्हळ्यार आमी कोडूलिंबाचे पानां तीं अशींच जर पसरून दवरल्यार कॉकराॅच येवपाचे कमी जातात किंवां लिंबूची लिंबूची उदक करून तें जर फाफुडलें जाल्यार सुद्दां येव् ते काॅकरोच येवपाचे कमी जातात पूण बेश्ट वे म्हळ्यार आमी आयदनां निवळ दोवरप किचन रूम निवळ दवरप खंय जर खिडके कडेन जर खंय बुराक बिराक आसा जाल्यार ते बंद करप आनीक शक्यतो तेंकां येवपा दिवपाचें आमी टाळपा जाय येचे खातीर आमी जत् जतनाय घेवपाक जाय आनी ह्या काॅकरोच्या पासून किंवां जल्ल्यां पासून खंयच्याय किटक जंतू पासून जे आमकां रोग जातात ते आमी निवळसाण दवरले जाल्यार ते पयस करूंक शकतात